नमस्ते कौन जी दस्सो केह् कम्म ऐ आहो तुस जम्मू शा बोला दे ते तुसेंगी नी पता कि कि'यां जन्दे अच्छा ठीक ऐ माता वैश्नो जान दे ते त्रै त्रै साधन न तुस बस्सै च जा सकदे ट्रेन बिच्च हैलिकोप्तर जंदा उत्थै तुस ट्रेने च जल्दी पुज्जी जाह्गे कन्नै कराया बी घट्ट ओह्दे च हां हां नेईं नेईं अग्गें ते तुसीं पैदल गै जाना पौंदा कटरा शा अग्गें जित्थै टक्की ऐ नि उत्थै पैदल गै जाना होंदा नेईं नेईं ओह् स्पेशल गड्डियां होंदिया इ'यां बस्सै च बी जा सकदे तुस बस्सै च जाने दा ते इक रस्ता दिकी मतलब दिक्खने चलो बड़ा शैल शैल रस्ता तुसेंगी लब्भी जाना ट्रेनै च तुस जाह्गे ते तुसें सिद्धे पुज्जी जाना बस्सै च जाह्गे तुसे'ईं सारे रस्ते दा पता चलना कि केह्ड़ी जगहा कुत्थै कुत्थै आहो ठीक ऐ समझ आई गेआ समझ ठीक ऐ ठीक ऐ